मुंबई में मिलणु वारा मशहूरु नाश्ता जीअं की वरा पाव साबू दाणा मिसल भजिया पाव दोसो इडली ई अलॻि ई क़िस्म जा नाश्ता मिलंदा आहिनि मुंबईअ खां पोइ जिते जाम सुठा स्वादिष्ट नाश्ता मिलंदा आहिनि उल्हासनगर जिते चोवीह ई कलाक असांखे जाम अलॻि अलॻि क़िस्म जा नाश्ता मिलंदा आहिनि जीअं की साउथ इंडियन खाधो थी वियो चाइनीज़ खाधो थी वियो इटेलियन खाधो थी वियो चाईनीज़ में जीअं असांखे चाइनीज़ पकौड़ा मिलंदा आहिनि साउथ इंडियन में जीअं असां मैंदु वड़ो इडली डोसो इटेलियन में जीअं नूडल्स पास्ता ईअं अलॻि अलॻि क़िस्म जा नाश्ता मिलंदा आहिनि उल्हासनगर जो जाम सुठो फेमस नाश्ते वारो आहे डोली नाश्ते वारो डोली नाश्ते वारनि वटि मिलंदा आहिनि दालि समोसो दालि सैंडविच बेह जी टिक्की ऐं अलॻि ई क़िस्म जा पकौड़ा जीअं की आलूअ जा पकौड़ा मिर्ची मिर्च जा पकौड़ा सन्हा पकौड़ा ऐं ॿिया ढोकला ॼमूं सीरो मालपुरो ऐं ॿियो उल्हासनगर सिंधियुनि जो फेमस नाश्तो दालि पकवान हिन जा नाश्ता जेका हूंदा आहिनि एॾा स्वादिष्ट हूंदा आहिनि की तव्हां खाईंदो ऐं कॾहिं न विसरंदो हिन जो जेको दुकानु आहे सुबुहु सते वजे खुलंदो आहे वेंदे राति जो नवे वजे ताईं ऐं हिन वटि जॾहिं ॾिसो भीड़ हूंदी अथसि हिन खां पोइ ॿियो टेस्टी नाश्ते वारो आहे किशोर पैटिस वारो ऐं जॾहिं उन जी तव्हां पेटिस खाओ त हीअं लॻनि हीअं लॻंदव त न मुंहं में हीअं सुठो माओ रखियो अथव ऐं उहो पैटिस तरंदो बि अमूल बटर में आहे हिन वटि चोवीह ई कलाक हेॾी भीड़ हुंदी आहे की तव्हां पुछी न बसि कयो जॾहिं बि माण्हू ॿिए नम्बर वेंदो आहे त किशोर पैटिस वारे जी पैटिस त ज़रूरु ई खाईंदो आहे हिन खां पोइ ॿिए नम्बर में आहे जाम सुठो वॾो दुकानु फरसाननि जो जेमिनी नाश्ते वारो हिन वटि न कि ख़ाली फरसाने ई मिलंदा आहिनि पर नाश्तो बि मिलंदो आहे फरसान थी विया वेफड़ू थी वियूं ऐं अलॻि अलॻि क़िस्म जा चाईनीज़ पकौड़ा बि मिलंदा आहिनि ऐं हुन खां पोइ आहे ए वन पाणी पूरी वारो ए वन पाणी पूरी वारे वटि पाणी पूरी मिलंदी आहे हिन खां पोइ दही कचोरी मिलंदी आहे बटन पापरी मिलंदी आहे सिंधियुनि जी जाम सुठी फेमस चाहींदड़ु बटन पापरी मिलंदी आहे ऐं हर कोई हिते खाइणु पसंदि कंदो आहे हिन खां पोइ न कि खाली नाश्ते वारा बल्कि अलॻि अलॻि होटलूं बि आहिनि हरदासमल होटल जीअं थी वई हरदासमल होटल में बि असांखे जाम असांजे असांजे मुताबिक असांजे सवाद जे मुताबिक क़िस्म जूं अलॻि क़िस्म जूं भाॼियूं मिलंदियूं आहिनि मिठा मिठायूं मिलंदीयूं आहिनि हिन खां पोइ आहे वेश्नो होटल वेश्नो होटल में बि अलॻि अलॻि क़िस्म जा खाधा मिलंदा आहिनि जीअं की असांजा देसी खाधा थी विया साउथ इंडियन थी विया चाईनीज़ थी वियूं ऐंं न की ख़ाली खाधो बल्कि हुते असांखे मिठाइयूं बि मिलंदियूं आहिनि जय झूलेलाल